हॅलो आ हांव विवेक प्रभूगांवकार उलयतां सांगा हॅलो आ हा हा हा हय हय सुपारेचीच आ हा खंय किदें तुमचें नांव किदें आ हा हा हा तुमी माल घेतात तर कितले परेन घेता तुमी चार टन पांच टन अशे आ हा हा हय आमची गोंयची किदें आसा काजू बिजू जशी गोंयची स्पेशल वरायटी तशी हांगची खूब वर्सां म्हळ्यार पोर्तुगिजांनी तेन्नासान हाडिल्ली ती सामकी हांगची गोंयची मातयेंत वाडयल्ली हांगची लोकल वरायटी म्हूण सगले कडेन आसा ही बरी सिनीयर व्हडलीं झाडां जवळ चाळीस पन्नास वर्सांची ती इतले पर्यंत तांचें प्रोडक्शन येता तातूंतलें हांगा जें आमी सेली काडटात ताका वर्सबर उदक बीद लायतात मागी पावस हे करून बी बाग बागायती उरता उदक इरीगेशन प्लानटेंशन केल्लें तें हय ट्रेडीशनल ओल्ड पद्धती ना ना डोअर्स डोअर्स न्ही ती मंगला बी येता ती शिर्सी सान बीन हाडून आतां लोक करतात

हय हय हय हय म्हणजे तो तुमका सेकेंड आनी थड जालो आमी हय एक नंबर बी जर तुमकां इंटरस्ट आसा जाल्या आमी तुमकां सेंपल दितात ना ना पान मसाला यूज करपा पेक्षा तुमी ते मागीर तुमचें किदें आसा तें बिजनेस वाडोन तुमी एक्सपोट करपाक शकतात आनी हो जो तुमी आमची बाकीचे जे तुमकां सेल करता पळय ते बागायतदार गोवा बागायतदार बी दोन नंबर म्हणल्यार पान मसाल्या आनी गुटकाक तो सेल करता पळय ताज्याकूय तुमकां मार्जीन म्हळ्यार कमी तुमकां मार्जीन उरची न्ही आमी तुमकां बऱ्या हातूं बितर रेटी बितर दिवूं शकतात म्हळ्यार आमचे कडेन आमी सुपारी घेवून मागीर ती वरायटी वेगवेगळी करतात एक नंबर दोन नंबर तीन नंबर आनी आनी हय हय हय

हय तशी तुमकां किदें जातली वरायटी जर काडली जाल्यार तुका मार्जीन प्रोफीटय बीन उरतलें आनी आमकांय किदेंय तुमकां डायरेक्ट दिल्ल्यान मदीं डिलर ना मदीं आनी मदलो एजंट नासतना आमकां हें मेळ्ळें हय हय बरें